मैथिलीमे तऽ हमसब मिथिलाञ्चलके वासी छी तऽ लोकोक्ति वा फकरा तऽ आबिते यऽ जेना कि चलऽ नहि आबए तऽ अङ्गना टेढ़ अधजल गगरी छलकत जाए नाँच नहि आबऽ तऽ अङ्गन टेढ़ चल सजनमा तोरे पहुनमा एहि सब तरहकेँ बहुत कहावत आ फकरा अछि अपना सबकेँ एहिठमा अपना लऽ लल तऽ गोइठा बिछऽ चल बाप मरल अन्हरियामे आ बेटाके नाम पावर हाउस